हलो हा हलो दादी मां स्नेहा थी ॻाल्हायां मां हिकु समाज सेविका थी ॻाल्हायां मूंखे तव्हांजे स्कूल में अचिणो आहे तव्हांजे स्कूल में मंद बुद्धीअ वारा ॿार आहिनि न अच्छा असांखे हुननि लाइ न अ सामान खणी अचिणो आहे जीअं त किताब पेनियूं पैन्सिल्यूं ऐं ॿियो छा तव्हांजे ॿारनि खे छा छा खपंदो आहे उहो ॿुधायो त असां उहो खणी अचूं अच्छा व अच्छा पैन्सिल्यूं खणी अचां ऐं वर्क बुक बि त कहिड़े दरिजे वारा अथव ॿार केतिरा केतिरा अच्छा पंज अच्छा अच्छा पंजे दरिजे खां ॾहें दरिजे वारे ताईं ठीकु आहे त पो इ असां उन उन्हनि जा छा आहे किताब स्पेशल किताब हूंदा आहिनि न त मां उहे किताब खणी थी अचां ऐं अ कलर अछ अच्छा चॉक कलर खणी अचां ऐं पैनू पैन वारा कलर खणी अचां अच्छा ठीकु आहे ऐं ड्रॉइंग बुक घणा खणी अचां सौ ॿार आहिनि अच्छा त सभिनि लाइ हिकु हिकु त हुजे न ठीकु ठीकु आहे ऐं इन जे अलावा असां ॿारनि जे लाइ न बरसाती बूट बि खणी ईंदासी तव्हां असांखे हुननि जी माप ॿुधाए सघंदव भई लॻभॻि अंदाजे सां भई पंजो नंबर अथनि चोथों नंबर अथनि त असां ईअं अंदाजे सां खणी ईंदासीं जेको अच्छा ठीकु चोथों पंजो नंबर ठीकु आहे ऐं इनखां पोइ छटियूं खणी अचूं कि न रेनकोट खणी अचूं अच्छा कंहिंखे हा के रेनकोट कमु आणींदो केरु ठीकु आहे ऐं इनजे अलावा ॿारनि खे छा वणंदो आहे खाइण में अच्छा वेफर अच्छा ॿारनि खे तव्हां फ्रूटी ॾींदा आहियो त फ्रूटी वठी अचानि ठीकु आहे त फ्रूटी ऐं बिस्किटनि जा पैकेट गुड डे ऐं क्रीम वारा बिस्किट ऐं बालाजीअ वेफर ऐं इनजे इनजे अलावा फ्रूट खणी अचां जीअं एप्पिल थियो बनाना थियो ठीकु आहे खणी थी अचांव त मां हिन छंछर ते अचांव तव्हां वटि अच्छा ठीकु आहे पोइ मां हिकु दफ़ो अचणु खां पहिरियों वरी हिकु दफ़ो फोन कंदीसांव ॿारहें बजे ताईं पहुची थी वञांव ॿारनि जे लाइ सभु सामान खणी करे ठीकु आहे दादी ठीकु हा